आंनि मोजां मोननाय नाफोरा जाबाय गोरै नास्राय मागुर सिंगि खुसिया नाथुर बारलि ग्रासकाप कमलकात रौ खांख्राय आरो बेफोरो ना फोरखौ बायदि बायदि जायगायाव मोनो जेरै दैमा दैसा बिलो फुख्रि बायदि बायदि आव मोननो हायो मानसिफोरा गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जायाे आरो जानो मोजां मोनो माखासे नाफोरा देहानि थाखाय गाहाम जेरै बादि खुसिया नाया मानसिनि देहायाव थै बारायनायखौ लाबोयो आरो गोबां बिबांनि प्रथिन फोर जगायो